सूरत जे पासे में डूमस बीच आहे असां उते एक्टिवा ते पंहिंजे एक्टिवा ते चयोसि भाई घुमंदा फिरंदा वञू डूमस बीच ॾिसूं डूमस बीच छा त हवा हले पई हिकदमि मस्तु सुहानी हवा हले पई छा आहे असांखे रिक्शा में मज़ो न ईंदो आहे छा असां इन लाइ एक्टिवा पंहिंजी पंहिंजे एक्टिवा ते वञी करे ॾाढो मज़ो थो अचे ऐं मूंखे एक्टिवा हलाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे तमामु ॾाढो मज़े ईंदो आहे बिल्कुलु मां त ॾाढो स्पीड में बि हलाईंदी आहियां ॾाढो सुठे नमूने हलाईंदी आहियां ऐं मुंहिंजी साहेड़ियूं बि चवनि पियूं भाई डूमस बीच हिकु ॾाढो सुठो बीच आहे त भाई हुते हल उते असां हली करे इंजॉय कंदासीं उते पूरो असां बीच में असां गाॾी खणी वियासीं ऐं असांखे ॾाढो मज़े पियो अचे लहिरियूं उथनि पियूं पर असांखे ॾाढो इंजॉय कयोसीं ॾाढो मज़ो आयो जंहिंजे करे असां इन डूमस बीच ते ई एॾो एॾो एॾो एॾो जेको सुहानो सफ़र बितायोसीं ऐं असांखे ई हिते तमामु सुहिणा सुहिणा नज़ारा ॾिसण लाइ मिलिया ॾाढो मज़ो आयो ऐं रस्ते ते बि काफ़ी सारा नज़ारा हुया पार्क वग़ैरह त रस्ते ते बि हुया जंहिंजे करे असांखे ॾाढो तमामु सुहिणो मजो आयो ऐं असांजी सहेली त चवनि पई भाई हिकु दफ़ो आया आहियूं बि त वरे ईंदासीं जंहिंजे करे हिते ॾाढो ॾाढो ॾाढो मजो अचे पियो कोशिशि ईअं कंदासीं की हिते न वरी अचूं इन डूमस बीच ते ॾिसूं की सुहिणो सुहिणे सुहानो सफ़र तव्हां बि अचो असांजे सूरत मेंं